मैं मेरे बारे में यह बताना चाहती हूँ मुझे डांस का शौक है कुकिंग कुकिंग करने का ज़्यादा शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है डांस का भी बहुत शौक है मुझे यह सब चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और यह घर के काम रेगुलर जो करते हैं वो करते हैं